आं जाबाय मोनसे फिसा गामि गुन्द्रु बिल होनन्नाय जि भुटान बर्डार जायो हाजो खाथि आरो हाजोनि गाहायाव जायो जोंनि गामि फिसा आरो उन्दै उन्दैनिफ्राइनो नुनो मोनदों जि जोंनि लामाफोरा अन्थाइ अन्थाइल'मोन बेयाव जि जेबो सलाइ जाया बाइक सालाइ जाया बेफोर बायदिमोन आरो जोंहा जोंनि गामियाव दै गैयामोन आरो बिदिनो जि खस्थ' जायोमोन थांलाय फैलायाव आरो आं लासै लासैनो नुनो मोनदों जोंनि गामियाव जि मानसिफोर बांबाय सका जाबाय आरो मानसिफोरा फैसा खामायबाय आरो लामाफोरा जालांबाय समायना जाबाय आरो दुकानफोर खुलिबाय बिदिनो गोबां डेभ्लपमेन्ट जालांदों लासै लासैनो आरो स्कुल जाबाय जेयाव गथ'फोरा मोजाङै फरायनो हागोन आरो आंबो नुनो मोनदों जोंनि स्कुला जि फिसाल'सोमोन आरो बिदिनो लासैनो जोंनि स्कुलाबो गेदेर जालांबाय आरो जिहग जि इडुकेशननि मोनसे कुवालिटि थायो बेबो बांबाय आरो बेयाव सोलोंनानै आङो दासिम मोजां मानसि जाबाय आरो उह उनावबो आङो मोजां जोनो हानाय बायदि इदि बोलो होदों आरो आं दायो बेलेक मोनसे स्कु कलेजाव एडमिशन लायो आरो बे कलेजआबो आगोलाव फिसाल'सोमोन आरो आं आंनि मेगनदोंनो नुदों जिआव कलेजाबो डेभ्लप जालांबाय बिदिनो बांबाय स्टुडेन्टफोरा बांबाय आरो गोदान कर्स हैबाय इदिनो आरो टाउन अदालगुरि टाउना जोंनिया बिदि गोबां बांलांबाय आरो जि डेभ्लपमेन्ट जाबाय मानसिफोरा

जबफोर मोनो बिदिनो आरो लाभलिहुड मोनसे क्रिएट खामनो हायो